नमस्ते बताइए कैसे

अच्छा क्यों कहाँ हल्ला होता है छोटे छोटे बच्चे हैं तो हल्ला तो होबै करेगा तो क्या करें बच्चे सरारती होबै करते हैं बदमाशी करते हैं तो हम क्या करें इसमें

इसमें हम क्या करें कोशिश करते हैं बच्चे शरारती होबै करते हैं यह जानती ही हैं बदमाशी तो बच्चे करबै करेंगे

क्या शिकायत करेंगे मकान मालिक से अच्छा किसके बच्चे बहुत अच्छे है जो हल्ला नहीं करते हैं पता है मुझे आपके घर से भी तो गाने की शोर बहुत आती है गाना वाना बजाते रहते हैं आप लोग हर दम हाँ पहले रखो आवाज़ नहीं आना चाहिए हम अपने बच्चे को संभाल लेंगे

अब शोर नहीं आना चाहिए ओके हम मकान मालिक से बात कर लेंगे आप कुछ मत वह मत करिएगा हम कर लेंगे बात अरे हम कर लेंगे न बोल रहें है न आपसे नहीं हम कर लेंगे बात ला लेंगे अपने हिसाब से ठीक है हाँ तो आपके यहाँ से भी शोर आ होता है बहुत ज़्यादा तो हम भी बताएँगे

आप भी भाड़ा देती हैं रूम का हम भी देते हैं ऐसे थोड़े न है अच्छा मुझे पता है बोलते नहीं है बच्चे आपके गाना तो बजाती हैं डांस करती हैं तो हमको नहीं डिस्टर्ब होती है हम नहीं डिस्टर्ब होते हैं हमारे बच्चे नहीं डिस्टर्ब होते हैं हम मकान मालिक से बात करेंगे ठीक चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार